ہیلو سر میں کپورس بلے بلے ریسٹورینٹ سے اُس کا مینیجر بات کر رہا تھا جی سر تو سر ہمارے پاس تو ویج ہے نان ویج ہے اور ایگ میں بھی ہے تو آپ کو کیا کٹیگری چاہیے شورما سر شورما رولس ہوگا شاورما رولس ہوگا تو سر آپ کو آپ آ کے شاپ پہ کھائیں گے یا تو آپ گھر پہ چاہیے آپ کو جی سر ہم ڈیلیوری کرتے لیکن اگر ود ان ون کلو میٹر ہوتا ہے تو کوئی چارج نہیں ہوتا آرڈر اب پانچ سو پہ اگر آپ تھوڑا دور رہتے ہیں تو ہم ٹونٹی نائن روپیز ٹو ففٹی روپیز لیتے ہیں ڈلیوری چارج سر شورما رولس تین پیسیز ون فورٹی نائن روپیز کے ہم دیتے ہیں سر آپ اگر شاپ پہ وزٹ کرتے ہیں ریویو کے لیے آپ ایک پیس ٹیسٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو پسند نہیں آتا تو آپ کو وہیں ریویو دینا پڑے گا اور فیڈ بیک بنا کے آگے فارورڈ کرتے ہیں جی سر جی سر ون فوٹی نائن میں تھری پیس ہوں گے جی ٹیسٹ سے آپ کو ایک مل جائے گا لیکن میں آپ کو ہمیں کسٹمر ریویو دینا پڑے گا شاپ پہ ہی سر ایک شاورما رول ڈیلیور آپ کی ہو نہیں پائے گی سر آپ آپ اپنا ایک بار ایڈریس کنفرم کر سکتے ہیں سیکٹر نائن نوئیڈا سر آؤٹ لیٹ یہ ہم سے پڑ رہی ہے چار کلو میٹر پڑ رہی ہے میں جہاں گوگل میپ پہ سرچ کر پا رہا ہوں تو سر یہ آپ کو ایک تو آپ کا آرڈر بھی کم ہے پانچ سو سے تو یہ آپ کو پچاس روپے کا آرڈر ہو رہا ہے ویسے ہم دیتے نہیں ہیں لیکن آپ تو ہم یہ پرووائڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ کو ڈیلیوری چارج دینا پڑے گا سر ففٹی روپیز اُس سے بیٹر رہے گا آپ شاپ وزٹ کریں وہاں پہ آپ دے دیں تو سر ہماری شاپ پڑتی ہے جی سر سر آپ کے گھر تک کا ہم ففٹی روپیز چارج کریں گے اور ایز سیلس آپ بتا رہے تو ہم نے ریویو کے لیے ہمارہ بندہ بھیجنا پڑے گا تو یہ آپ کو زیادہ کوسٹلی پڑ جائے گا آپ شاپ پہ آئیے یہی چیز آپ فری میں ٹیسٹ کریے ریویو دیجیے اچھا لگتا ہے تو اور آرڈر کریے گا سر اور اچھا نہیں لگتا تو آپ ریویو دے کے جا سکتے ہیں کیوں کہ آپ جی سر سر ہماری شاپ ہے سیکٹر ٹین نیئر بینک آف بڑودہ آپ آ سکتے ہیں